हैलो पीए साहब बोल्ला दे नमस्ते पीए साह्ब जी पीए साहब जी इक्क में तुसेंगी सुनाया हा पैह्लें ते में हा देवका बड़ा हाड़ आंदा साढ़े परमंडल इत्थें ते बच्चें मड़ो पेपर शुरू होई गेदे हून ते पानी औंदा बड़ा ते में सनाया हा में हा इत्थें करेओ किश कोई आं जी आं आं नेईं मड़ो बड़ा मुश्कल ऐ हून बर्खां ते बच्चें सालै दी मैह्नत कीती दी होंदी पेपरें ई निं पुज्जना होऐ केह् फायदा आं आं अच्छा